गोंयांतल्यो चडश्यो शाळा गोंय विद्याप विद्यापिठा कडेन संबंदीत आसा आनी कांय शाळा ज्यो आसा त्यो सी बी एस इ आनी आय सी एस इ ह्या मंडळां कडेनूय संबंदीत आसा जर गोंय आनी गोंयची भास जेन्ना आमी उलयता तेन्ना गोंयची भास ती कोंकणी जावन आसा आनी चडश्या शाळांनी आमी ग इंग्लीश हे शिक्षणाचे मुखेल माध्यम म्हणून वापरतात जाल्यार कोंकणी ही तिसरी भास म्हणून वापरतात ती सुद्दां चडश्या शाळांनी आम आमकां दिसून येना